पैह्ले जमानै दे हॉस्पिटल इंया गै हे मतलब कि पैह्ले जमानै च लोगें दी इन्नी केयर नेईं करदे हे अज्जकल दे जमानै बिच हर इक्क अज्जकल दे जमानै च तुस हर इक्क अस्पताल चली जाओ तुस जां तुस सांबा चली जाओ जम्मू चली जाओ परमंडल चली जाओ जित्थें मर्ज़ी चली जाओ कोई ना कोई निक्की मुट्टी डिस्पेंसरी ते ऐ गै ऐ ते अज्जकल दे पैह्ले जमानै च लोग केयर हैनी करदे हे पेशेंट दी आया गेआ दौ मिंट दिक्खेआ केईं लोकें दियां मौतां बी होई जंदियां हियां डॉक्टर बगैरा दिक्खदे गै नेईं फर अज्जकल दे जमाने बिच गौरमेंट अस्ताल चली जाओ तुस जित्थें मर्ज़ी चली जाओ तुस जम्मू चली जाओ सांबा चली जाओ जित्थें मर्ज़ी अज्जकल दे हॉस्पिटल हर इक्क तरह दियां मशीनां रक्खी दियां ओह् बच्चें बास्तै निक्के बच्चें बास्तै बड्डें बास्तै बुड्ढें बास्तै हर इक्क हॉस्पिटल च हर इक्क फेस्लिटी हर इक्क फेस्लिटी ऐ अज्जकल हर हॉस्पिटल बिच दोआइयां असेंगी फ्री थ्होआ दियां अस्पतालै बिच फ्री थ्होई जंदे जे होन गै थोह्ड़े मते पैसे अज्जकल दे डॉक्टर इन्ने शैल दिखदे कि डॉक्टरें ई बी इन्नी जादा नॉलेज़ होनी ऐ ते डॉक्टर इन्ना शैल दिक्खदे कि हर इक्क मरीजै गी शैल करियै दिखदे डॉक्टर ते एह् निं शैल करियै दिक्खि्यै चैक करि्यै दोआई उसी फ्री मशीनां बगैरा ते मोदी नै हर इक्क मशीन हॉस्पिटलें च हैन कि लोग हर इक्क थोह्ड़ा नेहा कोई बमार निं होंदा मैंटें ई हॉस्पिटल च चली जंदे हॉस्पिटल च बड़ी शैल फेस्लिटी ऐ बड़े शैल डॉक्टर लग्गे दे हॉस्पिटल जाना चाहिदा असें ई दोआई खानी चाहिदी अज्जकल दे जमानै च निक्की निक्की डिस्पेंसरी ओह् फ्री कैंप लग्गे दे अक्खियां बना दे लोग कन्नै गी मशीनां लोग फ्री देआ दे फ्री कैंप इन्ने लग्गा दे दोआइयां फ्री थ्होआ दियां गोड्डे पीड़ा आह्लियां लत्तें पीड़ां अक्खियें दे कैंप लग्गा दे कि अक्खियां लोग बना दे